हाँ दूटा बालक छथि जाकर उम्बार एकटा के छियनि बाइस वर्ष एकटा के चौबीस बर्ष अच्छा अच्छा आ हमही छियै हॅं आर हमरा कब्जामे हमरा घरके पजरा मे जे छै बारह आदमी के जनसँख्या छै हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं आंय हॅं हॅं हॅं हॅं ठीक अछि नहि नहि नहि अहाँ बहुत बढ़िऑं छी जागृत कय रहल छी तब आओर सब कहियौ नाम बतबय पड़त हमर नाम भेल महावीरजी महावीर झा हमर उम्र भेल पचास वर्ष अभिलाष आ हम हमरा सॅं छोट कहियनु जे एकटा शची जी छथि पैंतालीस वर्ष के हॅं दूटा बालक छथि जकर उम्र एकटा के छियनि बाइस वर्ष एकटा के छियनि बीस बर्ष आ फेर हॅं ओ तऽ पढ़ै लिखै छथि दुनू जे छै एकटा हल्दिया सॅं बी टेक करै छथि आ छोटका जे छै से अहाँके भोपाल सॅं बी टेक कय रहल छथि कंप्यूटर साइंस सॅं हॅं मेक्निकल सॅं बड़का कय रहल अछि हमरा सॅं जे छोट भैयारी छथि सुनी लेलियै ओ साथेमे छथिन परिवारेमे संयुक्तमे हॅं ओहो जे छथिन गृहस्थीमे छथिन कृषि कार्यमे हुनको जे छनि दू भैयारी छियै दुनू संयुक्त परिवारेमे छियै अलग नहि छियै हॅं हुनकर नाम भेलनि माधव झा हॅं हुनकर अवस्था छै पैंतालीस वर्ष हुनकर परिवार के चालीस वर्ष के आसपास छनि हॅं हुनका तीनटा लडकी छनि हॅं हॅं एकटा लड़का छनि लड़की जे छै से ओहो एकटा बी टेक कय रहलै हन एकटा विद्यार्थी बी कम कय रहलथि हन आ एकटा एखन इंटरमे छै साइंस लय कऽ पढ़ि रहल अछि आ छोटका जे छै एखन लाइनमे जेबे केलैया हन हुनकर बालक बुझलियै इएह परिवार अछि ठीक छै हॅं आओर सब जे छै एहि सॅं लाभ की छै से बताऊ अच्छा ठीक छै ठीक छै